म्हजो रिले आनी खो खो हें सामकें आवडीचो खेळ आशिल्लो हांव सदां प्रॅक्टिसेक वतालें आनी खो खो खेळपाक कितलीं जाणां भुरगीं आशिल्लीं तांचे बरोबर आमी सगळीं सगळीं मेळून आमी प्रॅक्टीसेक वतालीं मागीर प्रॅक्टीस करून मागीर आमचो रिले बी सर घेतालो तेन्ना मागीर आमकां प्रायज बी मेयटालें मागीर खो खो खेळपाक मागीर आनी खंय दुसरे कडेन वताले मागीर थंय आमकां आमी जिंकून येताली मागीर आमी अशें करून खूब प्रॅक्टीस करून खूब गांवागांवांनी वचून जिंकून आयलें आसा आमी पयली कितें करताली सकाळीं उठून मागीर बरी कसली नाचण्याची भाकरी जावं कसली खाताली मागी आईक सुद्दां आमी हांव सकाळचें उदक येतालें तेन्ना मागीर नळाक मागीर दिसभर नळाक उदक येयनाशिल्लें तेन्ना मागीर आमच्या आईक हांव झाडाक बी उदक घालून तिका मदत करून हांव बेगीन बेगीन शाळेक वतालें तेन्ना मागीर आमी बरी हुशार आशिल्ली सगळीं मेळून भुरगीं बी कशें दीस वताले ते कांय कळनासलें तेन्ना म्हाका सारकें उमेदीन हांव रावतालें म्हाका कसली चिंता नाशिल्ली काळजी नाशिल्ली तेका लागून हांव सगळें रिले खो खो खेळपाक म्हाजें मन म्हाजें फ्री दवरून हांव खेळटालें मागीर रिले बी खेळून मागीर आमी प्रायज बी तशें करून हाडलें आसा आनी खो खो बी खेळून अशी खंय खंय वचून आमी प्रायजां बी हाडलीं आसा आनी नांव कमयल्ली आसा